मुंबई श्हर खे लोग माया नगरी चंवदा आहिनि मुंबई शहर कॾहिं बि सुम्हंदो नाहे चोवीह कलाक मुंबई शहर जाॻियो रहंदो आहे मुंबई शहर में चोवीह कलाक खाधो पीतो मिलंदो आहे ऐं मुंबई शहर जी ख़ासियत आहे उते सभु फेसेलिटी आहे ॾींहं राति हॉस्पीटल खुला आहिनि मुंबई शहर में जामु फ्लाई ओवर ठही विया आहिनि जिनि करे ट्राफिक बि जामु घटिजी वही आहे मुंबई में ट्रेन जी बि जामु सुठी सुविधा आहिनि मुंबई में मेट्रो जो वॾो प्रोजेक्ट आहे हो बि जामु सुठे नमूने हले थो उन करे ट्राफिक जी मात्रा घटिजी वई आहे मेट्रो जामु सुठो ट्रेवल ओप्शन आहे अॼु कल्ह जेके बि ऑफिस वञनि था हो मेट्रो जी सुविधा खणनि था गाॾियुनि खां वधीक हिते जामु फ्लाई ओवर ठही विया आहिनि जिते आसां खे पहुचणो आहे आसांजा ॿ कलाक लॻनि था उते असां अधि कलाक में पहुची वञी सघूं था मुम्बई शहर माया नगरी आहे ऐं हिते वॾा वॾा फ्लिम ऐक्टर रहंदा आहिनि ऐं इन करे हीउ शहर ॼामु सुठो आहे मुंबई खे सपननि जी नगरी बि चवंदा आहिनि जामु लोग हिते पंहिंजा सपना पूरा करणु ईंदा आहिनि इते वॾा वॾा माण्हू रहंदा आहिनि जीअं मुकेश अम्बानी सलमान ख़ान शाहरुख ख़ान सभु ऐक्टर जा हिते हिकु हिकु जे घरु त ज़रूरु आहिनि हिते वॾी वॾी फिल्म इन्डस्ट्री आहे ऐं इते जामु सेट्स आहिनि फिल्म सिटी आहे मुम्बई शहर माया नगरी जो शहर आहे